اس میں فوٹو گرافی کے مختلف عناصر جیسے کہ روشنی کونٹراسٹ اور ترکیب کو سمجھنا شامل ہے آپ فوٹو گرافی کی کتابیں آن لائن کورسز یا فوٹو گرافی کلاسز کے ذریعے یہ بنیادی باتیں سیکھ سکتے ہیں بار بار فوٹو کھینچیں یہ وہی طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی مہارت میں بہتری لاتے ہیں آپ کی کام کی جانچ کریں اپنے کام کو مستقل طور پر دیکھیں اور اس کی جانچ کریں کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے فوٹوگرافی کو بہت سی چیزیں تحریک دیتی ہے جیسے کہ فن تاریخ خبریں شخصِ بیان معاشرتی تبدیلی وغیرہ